हम अपन हम अपन भवनके जे ओकरा कयल गेल छै गैस सूचीमे जे देल गेलइए ओकरा अथी कयल गेलइए गैस एजेन्सीमे जे बदलल गेलइए हमर भवनक हम ओइमे चाहैत छी जे ओकरा जल्दसँ जल्द ओ हटा देल जाइ गैस एजेन्सी हम ओ अपन भवनके नहि बनबऽ देबऽ चाहैत छी आओर अपन नंबर जे यऽ से हम ओकरा बुकिंग नंबर कऽ गैस सिलिंडरके आवश्यकता हमरा नहि अछि आओर हम बुकिंग नम्बर जे छै तकरो हम रद्द करऽ चाहैत छी आओर अपन तत्काल रद्द कऽ कऽ अपन नंबरके बन्द करबऽ चाहैत छी हमरा ओ भवनके गैस एजेन्सीमे नहि बदलबाक अछि